आई मां मम्मा मम्मी बाबा पप्पा डेडी डाडा काका काकी चाचा चाची भाई ताई भैया भाऊ दादा नानी नाना आजोबा आजी मामा मामी आते बुआ मावशी मावसो बाय दिदी अम्मी अब्बू अंकल आण्टी तितिव तिमांय तितिन माशेन मासी बुआ खाला मौसाजी